आं बिबार गायनाय खौ जोबोद मोजां मोनो आङो बिबार आङो न' सेर सेर आं बिबार गोबां बिबार गाइयो जेरै गलाप बिबार

गलाप बिबारफोरखौ आं गाइयो आरो बिदिनो गेन्दा मालि बिबार आरो बिबादिनो लिलि बिबार गोबां बिबार आङो गायनो मोजां मोनो बिबारखौ जों गायनानै जेब्ला बिबारा बारो अब्ला जोङो बिबार बारनायखौ नुब्ला जोङो गोजोन्नाय मोनो आरो बिबार बारनायखौ नुब्ला जोंहा गोसोनि दुखुफोरा गोजान जायो बिबार बारनाय गायनायजों लोगोसेबो आङो मैगं थाइगं गायनो मोजां मोनो जेरै आङो माइ आबाद खालामो माइ आबाद खालामनायनि अनगायैबो आङो मैग थाइगंबो आङो गाइयो जेरै आङो लेस्रि मैगं गाइयो फान्थाव मैगं गाइयो आलु मैगं गाइयो कबि आङो गाइयो बिबदिनो आङो भिन्दिफोर आङो गायो आङो बांसिन आङो भिन्दि मैगंखौ आं जानो जोबोद मोजां मोनो आरो जोंनि बर' हारिनि मोनसे जोबोद मोजां एबा जों सानफ्रोमबो जानो मोजां मोनग्रा मैथा मैगंखौबो आं गाइयो मैथा मैगंखौ आङो बोसोरै आं फोयो मैथाखौ दैज्लां बोथोराव फोनाय जायो बिखौ दैज्लां माने दैज्लांनि सिगांनो फोनाय जायो बिखौ मार्च दान फोरावनो फोनाय जायो मैथाखौ मैथाया जेब्ला गोलोम बोथोर गुदुं बोथोर जायो अब्ला मैथाखौ जोङो मोनजायो बिखौ जोङो जुन मासनिफ्राय जोङो मोनजाजेनो बेनिखायनो मैथाखौ आङो जोबोद आङो मोजां मोनो आबाद खालामनो आरो बेनिफ्राय आलुखौ जोङो आलुखौबो आङो आबाद मावो आबाद खालामो आलुखौ जोङो बिदिनो सेप्तेम्बर दान फोरावनो आलुखौ जोङो आं गाइयो आरो आलुवा मोनसे जोंनि न'खर

मैगङाव जोङो बाहायो बाहायनो हायो बेनि अनगायैबो आङो आरो गोबां मैगंफोर गायबावो जाय दानि मुगायाव गोबां मुलिफोर बाहायो बेनिखायनो बाजारनिफ्राय जोङो मैगं थाइगं बायना जायोब्ला जोंनि देहायाव गोबां खहा जायो मानोना बे मुगायाव गोबां रासायनिक हासारफोर बाहायनानै एबा मुलिफोरखौ बाहायनानै एम्फौ फुथारनाय मुलिफोरखौ बाहायनाय जायो मैगंफोराव जोङो बेफोरखौ हाथाइनिफ्राय बायनानै जायोब्ला बै मैगंफोरा जोंनि देहायाव सानफा एफा खहा खालामबाय थायो बिनिखायनो आङो मैगं थाइगंखौ न'आवनो गायनो मोजां मोनो आङो बोसोराव खोब खमसो बाजारनिफ्राय आं मेगं बाइयो आङो न'आव गायनाय मैगंजोंनो आङो सानफ्रोमबो न'नि ओंख्रिफोरखौ संनो सङो बेनिखायनो

बिबार गायनायजों लोगोसे आङो मैगं थाइगं गायनायखौ आं बांसिन गोसो होयो मानोना मैगं थाइगंनि बिबार बारनायखौबो नुयोब्ला जोङो जोबोद गोजोन्नाय मोनो जेरै भलनि बिबार बारनाय बेफोरखौबो नुबोला जोङो गोजोन्नाय मोनो आरो बिनि उनाव लाव लावनि बिबार लावनि बिबार बारनायखौबो जों नुब्ला मोजां मोनो आरो बिनि फिथाइ थायनायफोरखौ नुयोब्ला जोङो रंजानाय मोनो बिनिखायनो बिबार गायनायजों लोगोसे आबाद मावनाया जोंनि देहानि थाखायबो मोजां जोङो हाजासे जोङो खामानि मावनांगौ जोङो खामानि मावोब्ला जोंनि देहाफोरा राफोद रुफोद थायो आरो जोंनि देहाया मोजां थायोब्लासो जोङो आबाद मावनायाव बबेबा जोङो न'खर खुंनायाव जोङो गोसो होनानै जोङो खामानि मावनो हायो बेनिफ्राय फिथाइ सामथाइ नि थाखायबो आङो दंफांफोर गाइयो जेरै थाइजौ बिफां खान्थाल बिफां समफ्राम बिफां आरो थालिर बिफांफोरखौ आं गाइयो बिनिफ्रायबो फिथाइ सामथाइफ्राबो जोंनि देहानि थाखाय गोबां गोनांथि जों मानसिनि देहायाव फिथाइ सामथाइखौबो गोनां जायो जों फिथाइ सामथाइ जायाब्ला जोङो देहायाव बोलो मोना जेरै थाइजौ दंफां गायनोब्ला जोङो दैज्लां बोथोराव गायनो नांगौ बिखौ जेब्ला अखा फैयो अब्ला बियाव जोङो हाखौ मोजांहै जावनानै बेयाव दंफां फुलिखौ जोङो गायनो नांगौ जों खरान बोथोराव जोङो दंफांफोर गायोब्ला बियो थांनो थाखाय असुबिदा जायो बि मानोथो गोरान खरान जायो बिफां लाइफां गायनो थाखाय दैनि गोनांथि जायो बिनिखायनो बिफां लाइफां गायनो थाखाय दैज्लां बोथोर बा अखा हानाय बोथोराव बिफां लाइफांखौ गायनांगौ आरो खान्थाल बिफां जेरै थाइजौ बिफां थालिर बिफां बेखौबो जोङो बै दैज्लां बोथोरावनो गायनो नांगौ थाइजौआ फिथाइ थायनो थाखाय बोसोरब्रै बोसोरबासो नांगौ जायो गायनायनिफ्राय आरो खान्थाल दंफाङाबो गायनायनिफ्राय बोसोरब्रै बोसोरबानि उनाव थाइयो नाथाय थालिर बिफांखौ जों जेब्ला जों गायो थालिर बिफाङा बोसोरसेनि उनावनो फिथाइ थाइयो बेनिखायनो थालिर फिथाइया सिगांसिन जोङो थालिरनिफ्राय जों फिथाइ मोनो आरो बेफोरनि अनगायैबो आङो गय बिफांफोरबो गाइयो गय बिफां गायोब्ला जोङो बिफोरखौ जोंनि जिउ खुंनायाव रांखान्थि आयदायाव मदद मोनो जेब्ला नोङो बिघासेसो गय गाइयो अब्ला बिनिफ्राय नोङो स्नि बोसोरसोनि उनाव गोबां रां खामायनो हायो आङो बे मैगं थाइगं आबादखौ जास्ट न'खराव जानायनिल' नङा नाथाय आं बिखौ हाथाइ बाजारावबो फानो बिनिफ्राय आं माखासे रां मोनो जाय रांआ जाय रांनि रांआ आंनि जिउ दैदेननायाव गोबां हेफाजाब होयो